धार्मिक कार्यक्रम भारत में धर्म का ही देश है कई प्रकार के धार्मिक प्रोग्राम होते है जैसे कि के दौरान रामनवमी आती है रामनवमी में जगह जगह से जुलूस आते है इखट्ठे होते हेंगे यह धार्मिक प्रोग्राम है नौ दिन तक हर्षोउल्लास से माता रानी की पूजा करते हैं नौ छोटी छोटी कन्या को निमंत्रण करते उनके लिए खीर पूरी हलवा जिसकी यह श्रद्धा वैसा बनाते हैं यह धार्मिक ही प्रोग्राम है और फिर खाना भोजन उनको भोजन कराने के बाद कोई चुनरी ओढ़ाता है कोई पैसे देता है अपनी श्रद्धा अनुसार जैसी ही वे देते है ये धार्मिक के ही कार्यक्रम हैं सामाजिक कार्यक्रम वह लोग कहते हैं समाज के अंदर होते हैं शादी ब्याह हो जन्मदिन पार्टी ये सामाजिक प्रोग्राम हैं ये समाज इनमें समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और जश्न मानते हैं जैसे कोई बड्डे है डांस कर रहा है कोई कुछ कर रहा है बच्चे ख़ुश हो रहे हैं इन्जॉय हो रहे हैं ये सामाजिक ही ये सामाजिक ही प्रोग्राम हैं शादी शादी में भी कोई मनोरंजन के लिए वह यह करना चाहिए वह करना चाहिए यह करना कारेक प करोड़ों ख़र्च कर देते हेंगे सा सामाजिक शादी के लिए जश्न मनाने के लिए लाखों रुपये ख़र्च कर देते हैं यह सामाजिक ही कार्यक्रम है